जेल्लै कोई बमार होई जंदा ते इद्धर मतलब कि साढ़े कोल बी ऐ हस्पिटल ते इत्थै हैनी ऐ दिखदे भला भाई दिक्खा हां बमार होई गेआ कोई गरीब ऐ ते जां इ'यां माड़ी मुट्टी दवाई दिंदे ते ओह्दे कन्नै ठीक गै निं होन होंदा ऐ

जम्मू इत्थै दिखदे गै नि इ'यां बजीपुर इयां माड़ा मुट्टा गै दिखदे ते आखदे जम्मू लेई जेल्लै जम्मू लेई जाओ ते गरीब बंदे न कु'त्थूं लेना होंदा जम्मू इत्थें बजीपर तकर बड़ी मुश्कलें पुज्जना होंदा ते जिल्लै चलो लैने गी पौंदा फिर बमार होई कोई ते जम्मू बी लैने पौंदा जेल्लै जम्मू जाओ ते जम्मू जेल्लै त्रै चार इक दिन हैनी ठीक जेह्ड़े कल होना ठीक एह् परसूं होना ठीक एह् चौथ होना जेह्ड़ा गरीब बंदा ओह् ते मरी जंदा ओह् इक जां उत्थै डंगोचै ते जां बापस घर आए ते जां ना ओह् ठीक होना जोगा ते ना ओह् अच्छा दो त्रै दिन उत्थै बी कड्ढियै फिर ओह् आखदे हून एह् ठीक हैनी होना इसी चुक्को ते जम्मू लेई जाओ उत्थै लेई जाओ बाह्र लेई जाओ अंबरसर लेई जाओ चंडीगढ़ लेई जाओ जां इयां ल लुधआने लेई जाओ अच्छा गरीब बंदा चल चुक्क चकाट करियै ते चलो लेई गै जंदा उद्धर बी बाह्र ऐनी ते सिर्फ असें इ'यै आखने आं कि भला जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ा लाज ऐ ओह् बजीपर बी ते होई सकदा ऐ गरीब बंदे अ'ल्ल बी दिक्खना चाहिदा न भला भई एह् गरीब ऐ ते एह्दे कोल नेईं इन्नी फसल इन्नी नेईं एह्दे कोल पैसे ते तां गै एह् सरकारी हस्पिटल जां इत्थूं तकर अस एह् चाह्न्ने आं कि भला भई साढ़ा जेह्ड़ा लाज ऐ ओह् बजीपुर बी होई जाए बजीपुर सानूं जम्मू जाने तकर ओह् गै न होऐ भला भाई जम्मू जाने तगर भला भाई टाईम गै निं होऐ भला भाई अस जम्मू बी जाई सकदे साढ़े इत्थै गै होई जाए ते अस जम्मू केह् करन जाना हैनी ते जेल्लै जम्मू होई जाए चलो ठीक ऐ जम्मू तगर बी ठीक ऐनी जम्मू तगर ठीक ऐ ते जम्मू जम्मू चल जम्मू होई जा तां बी खरा जेह्ड़ा बाह्र भेजी ज ते गरीब लोकें कुत्थुं जाना बाह्र नेईं जाई सकदे सिर्फ अस इ'यै आखने आं भला भ चलो इत्थै गै होई जा लाज ते ठीक ऐ